जॾहिं मां केरला वियसि त मां हुते बोट रेस अटैंड कई जेॾी महिल मां ॾिठो त माण्हू पाणीअ में पंहिंजी नांव तैराए करे चटा भेटीअ में हिकु ॿिए खे पाण खे जीताइण लाइ अॻियां वधे थो पर मां तव्हांखे हिकु ई ॻाल्हि चवंदसि पंहिंजे ख़ुशीअ लाइ पंहिंजे ऐंटरटेनमेंट जे लाइ ॿियनि जानवरनि खे पाण में न विड़ायो छाकाणि त तव्हांखे ख़बरु आहे उहो जानवर बेज़ुबान आहे तां पंहिंजी ख़ुशीअ करे उन्हनि खे विड़ायो था उन्हनि खे केतिरा ई धक लॻनि था छा उहो कॾहिं पंहिंजो सूर ॿुधाए सघंदो इन करे पंहिंजी ख़ुशीअ जे करे कंहिं बेज़ुबान जानवर खे कोन लड़ायो